हलो सर नमस्ते सर जी मैं सुरेंद्र बात कर रहा हूँ क्या मेरी बात ओला में कैब ड्राइवर से हो रही है जी सर जी मुझे जोधपुर से जयपुर के लिए आपकी कैब बुक करनी है क्योंकि मेरे माता पिता आएँ वह जयपुर जा रहे हैं जो जोधपुर से तो उनको मैं यहाँ से जयपुर अपने मकान पर वापस भेज रहा हूँ तो इस वजह से मुझे आपके कैब बुक करनी है तो यह जो कैब है सर यह जोधपुर से भीलवाड़ा पाली अजमेर होकर के जयपुर पहुँचेगी और उसमें मेरे माता पिता दोनों यात्रा करेंगे वह उनकी उम्र लगभग चालीस ओर पैंतालीस साल है तो उनको एक उनके अनुसार ही एक कैब की आवश्यकता है जिससे कि वह आसानी से यात्रा करें तो सर इसके लिए आपका कितना वेतन रहेगा कितना रुपये लोगे जिसमें आप जोधपुर से जयपुर अपनी कैब को मेरे बताए हुए मार्ग पर होकर भेज दें क्योंकि सर मेरे माता पिता ही जाएंगे आपके कैब से और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है आप मुझे अपनी कैब की कीमत बता दीजिए कि आप कितना पैसा लोगे जोधपुर से जयपुर तक कैब से मेरे माता पिता को छोड़ने का